पिछले कुछ सालों में यूट्यूब के द्वारा यूट्यूब से बहुत सारे ब्लॉग़र उभरकर आए हैं और कॉन्टेन्ट क्रिएटर हैं और रील बनाते हैं ब्लॉग़ बनाते हैं जिसकी वज़ह से जो कुछ भी नहीं थे पहले साइकिल भी नहीं थी रहने को घर नहीं था आज वह लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं और करोड़ों पैसा कमा रहे हैं नई नई कारें ले रहे हैं लग्ज़री कार खरीद रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता था आज वह ब्लॉग़ बनाकर यह मतलब यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारे ये कॉन्टेन्ट क्रिएटर हैं जोकि अपना स्क्रिप्ट राइट करके और उसको बेचकर पैसा कमा रहे हैं फ़ूड ब्लॉग़र हैं जो खाना कई अलग अलग होटलों में अलग अलग रेस्टोरेन्ट में जाकर खाना खाकर उसका ब्लॉग़ बनाते हैं और उसको रील को दिखाकर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं था पहले अब वह यूट्यूब की वज़ह से फ़ेमस हो गए हैं उनको दुनिया जानती है बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और नई नई कार और उनकी लाइफ़ एकदम लग्ज़री हो गई है और बहुत सारे ये कितने लोग घूमने के शौकीन हैं तो घूमने का जहाँ भी जाते हैं अपना ब्लॉग़ बनाकर डाल देते हैं और जिसकी वजह से वह बहुत सारा करोड़ों पैसा कमा रहे हैं घर खरीद रहे हैं गाड़ी खरीद रहे हैं लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं कुछ लोग इन्स्टाग्राम रील बनाते हैं रील बनाकर अपनी लाइफ़ एन्जॉय भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं यूट्यूब के यूट्यूब के आने से बहुत सारे यूट्यूबर जिनको हम जानते नहीं थे जिनको अब कोई नहीं जानता था ऐसे ही घूमते रहते थे वह इसी में अपना यूट्यूब के यूट्यूब से अपनी लाइफ़ को कहाँ से कहाँ ले गए अपनी लाइफ़ एकदम लग्ज़री लाइफ़ बना लिए जिससे कि उनको पूरी दुनिया जानती है आज और उनकी लाइफ़ भी एकदम लग्ज़री हो गई है कॉमेडियन हैं जोकि पहले ऐसे ही अगल बगल अपने घरवालों को हँसाते थे धीरे धीरे उसका ब्लॉग़ बनाने लगे लोग उस उनका ब्लॉग़ पसन्द करने लगे उनके पास पैसा आने लगा लोग उनके ब्लॉग़ को पसन्द करने लगे उनके पास भी कुछ नहीं था लेकिन ब्लॉग़ बनाते बनाते सबको हँसाते हँसाते कॉमेडियन बन गए और उनकी लाइफ़ लग्ज़री हो गई

और उनकी लाइफ़ भी अच्छी हो गई और